में पंज नाऽ बोलन लगी आं जिंया में अपनी पड़ोसी दे जां अपने परिवार दे गे बोलनियां आं पंज नाऽ जैह्डे मिकी थुआड़े सामने बोलन लग्गी आं में इक आई गेआ कौशल्या देवी ते दर्शन सिंह ते राजिन्द्र सिंह ते हरजिन्दर सिंह ते मनजीत सिंह ऐ मेरे दे नांऽ नां और बी नांऽ ना बिट्टू राम पंज नांऽ में तुसे सनाए ना अपने परिवार दे नांऽ ने मेरे ते